हैलो हैलो आहो जरूर थ्होई जाने किन्ने किन्ने पीस चाहिदे भी बी बोल्लो हैलो ठीक ऐ कोई निं देई ओड़ेओ किन्ने किन्ने पीस चाहिदे बोल्लो गलासै किन्ने चाहिदे अच्छा ठीक ऐ ते डूनै ई ठीक ऐ चलो ठीक ऐ बाकियें दे किन्ने किन्ने पे ठीक ऐ भी कोई निं लेई जाङन ठीक ऐ भी कोई निं पैसे देई ओड़ो जल्दी गै ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ मिली जाङन पता निं कुत्थें औना ठीक ऐ ठीक